जों न'आव जेनेबा दाउ फिसियो दाउ फिनानै फिसानिफ्राय जोङो गिदिर खालामो गिदिर खालामनानै जेनेबा बिमा जाब्ला बेयो दाउदैया दाउदै दैबाय दाउआ दाउदै दैबाय आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बे दाउदैखौनो जेनेबा सानसेयाव दैसे दैसे बुथुमनानैनो जेनेबा पन्द्र'दिन बा सल्ल' दिन बेफोरबादि दैहोनायाव गाय दाउदैया जेनेबा पन्द्र' सल्ल'थासो दैनानै बेखौ गबाय बेयो गनानै गोबाव सम गनानै बेयो दाउसा फिसा ओंखारबाय दाउसा फिसानिफ्राय ओमफ्राय दाउसा फिसा ओंखारनानै जेनेबा बेयो दाउसा फिसायानो आरो फिसानिफ्राय गिदिर गिदिर देरनानै आरो बेफोरनो दाउ बिमा जाफिनो आरो जेनेबा दाउज्ला जाफिनो ओमफ्राय बेखौनो जोङो फेहेरनानै फाननाय जायो फान फाननाय जायो ओमफ्राय फाननानै जोङो बेजोंनो जेनेबा न'खर संसार खौ जेनेबा खुङो आरो फाननानै खुंनाय जायो ओमफाय दाना बेनिफ्राय दाउखौबो जोङो बेदरबो जायो न'आव बुथारनानै ओमफाय बेनिफ्राय जोङो दाउखौ खासिबो खालामनाय जायो खासि खालामनानै जोङो न'आवबो जायो हाथाय बाजारावबो फाननाय जायो आरो बेफोरजोंनो जोङो न'खरनि जिउ खुङो आरो ओमफ्राय दाउआ थांबाय ओमफाय बेनिफ्राय जेनेबा मोसौ फिनानै जोङो जेनेबा मोसौ खिया जेनेबा हासार जायो बे हासारानो जोंनो मोजां खामानियाव बाहायनाय जायो बिदिनो लाइ लाफा मैगं फोबाय फोनायाव जोङो बे गोबोरनि हासारखौनो सारनानै मैगंआ मोजां जायो आरो गोबोरखिनि हासारनि मैगंआ गोथाव जायो गोदैबो मोनजायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय बे लाव बिफां जोगोनार बिफां बेफोर गायनायाव जोङो बे हासारखौ गुदियाव होनानै गायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय बिफांफोरा गिदिर गिदिर मद' मद' जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय फिथायफोरा बुरजा थायो आरो थायनानै जोङो बेखौनो न'आवबो जायो बेनिफ्राय जोङो माबायो आरो हाथाय बाजारावबो जोङो फाननाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौनो फाननानै जोङो आरो बेजोंबो जोङो मैगं थाइगंनि बेलायाव हासार बायनाङा जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय मोसौनि जेनेबा खिआबो हासाराव मोजां खामानियाव बाहायनाय जाबाय आरो बिनि जेनेबा फिसा एरनाय मोसौनि फिसा एरनायजोंबो जोङो जेनेबा गाइखेर सेरबाय गाइखेर सेरनानै जोङो मोसौ फिसाखौ जोथोन लाबाय मोसौ गिदिरखौबो जोथोन लाबाय जेनेबा गांसो मोजां जाहोबाय दै लोंहोबाय बिनिफ्राय जोङो गाइखेरबो मोनो मोसौनिफ्राय ओमफ्राय बे गाइखेरखौनो जोङो साहाबो लोङो ओमफ्राय जोङो हाथायावबो फानहैनाय जायो आरो ओमफ्राय बेजोंनो जोङो गाइखेर फाननानैबो जोङो माखासे न'खरनि जिउ खुङो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जेनेबा मोसौ हालुवाजोंबो जोङो हालेवनाय जायो हालेवनानै जोङो बेजोंनो मैगं थाइगं फोयो मैगं थाइगं फोनानै ओमफ्राय जेनेबा बे मैगं थाइगंखौनो जों जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय गायनाय फुनायावबो जेनेबा मोसौ हालुवाजों एवनानै जोङो गायनाय जायो आरो माइ गायनाय खोथिया फोनाय बेखौबो जोङो मोसौ हालुवाजों हालेवनानैनो जोङो गायनाय फुनाय खामानिखौबो मावो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बे मोसौ गाइनिफ्रायथ' गाइखेर मोनबाय ओमफ्राय मोसौ हालुवानिफ्राय जोङो आबाद मावनायखौ जायो आरो मोसौ हालुवाजों मैगं थाइगं फोनाय मानायाव जों बेजोंनो मोसौ हालुवाजोंनो एवनानै जोङो आबादखौ मोनो आरो ओमफाय बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ जोथोन लानांगौ जायो आरो बेखिनि मोसौनिया ओमफ्राय जोङोथ' एम्फौ फिसियो ओमफाय एम्फौनिफ्राय जोङो गोरलैनिफ्राय जेनेबा सिखिरि एम्फौखौ दिहुननो थाखाय जोङो फिथोबखौ बिजिजों खुन्दुं सुनानै जोङो सिखिरि ओंखारहोयो सिखिरि ओंखारहोनानै जोङो सिखिरिनिफ्राय जोङो बिदै दैनो आराम जियाव बनानै सिखिरिखौ बाहोयो बाहोनानै बे सिखिरिया बिदै दैयो मा बिदै दैनायनिफ्राय जोङो बिदैया जेनेबा आराम बिदैखौ थफ्लायाव जुनानै दोननानै थफ्ला खालामनानै ओमफ्राय फिसा ओंखारो आरो फिसा ओंखारबा जोङो बे फिसा फिसाखौ लेखायाव जुनाय नालाय ओमफाय लेखायाव जोङो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ बनानै होयो आरो लेखायाव जुनायाव बा जिस्रियाव जुनानै दोननायाव फिसा ओंखारबा जोङो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै बिजौनिफ्राय ओंखारजेननाय माबाखौ इन्दि बिलाइखौ जोङो एम्फौआव बनानै होयो ओमफ्राय बे एम्फौआ बिलाइयाव बाबथाबजोबनानै मालाय बिलाइखौ इन्दि बिलाइखौ जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय देरै देरै देरनानै एसे देरब्ला एसे गोरा गोराखौ होनोसै ओमफ्राय बे गोराखौ एसे सप्ताहसेसो जानानै आरो बियो गुरस्लायबाय थागोन आरो एम्फौआ गुरस्लायनानै दाना आरो बेसोरनो गिदिरनिफ्राय गिदिर बा गोरानिफ्राय गोरा बिलाइखौ होलांनांगौ जायो ओमफ्राय गुस्लायबाय थालांनानै बेसोर गिदिर देरो ओमफ्राय गिदिर देरनानै एम्फौआथ' लोमजानायबो दङ एम्फौनावबो लोमजालायो एम्फौआ मानसि बायदि ओमफाय लोमजानानै बेयो गुरस्लायजोबनानै बिमा जायो आरो बिमा महर लायो ओमफाय बिमानिफ्राय जेनेबा बेनो इन्दि बिलाइखौ गांखं गोनां गोरा गोरा खानानै होनाय जायो आरो मुथा खानानै अब्ला बेखौ दान्दायाव आलायनानै दोनो दान्दायाव आलायनानै सि आजावनानै दोननाय जायो ओमफ्राय बे दान्दायाव आलायनानै दोनब्ला एम्फौआ मालाय गावनो बाखांनानै बे दान्दायाव इन्दि मुथा जेनेबा इन्दि बिलाइ मुथा खानानै दोननायाव बाबथाबनानै मालाय गावोन गाव जाखायो ओमफाय बेनिफ्राय बिसोरो जायै जायै जानानै दसे सम जानानै माने बिसोरो माबायो आरो जेनेबा गोमोन जायो गोमोन जाब्ला बेखौ गोमोन एम्फौआ माबायाव गोजौआव मानखोजोबो आरो इन्दिनि देन्थायाव मानखोजोबो आरो दान्दायाव ओमफ्राय बेखौ जोङो हमनानै जेनेबा खान्थाल बिलाइ बा माबा मोनसे बिफांनि बिलाइयाव जोङो जेनेबा बे खान्थाल बिलाइफोरखौ जोङो मुथा खानानै जेनेबा दुरुंजों खानानै दोनो ओमफ्राय जि गाहायाव जि होथेयो जोङो ओमफ्राय बेखौ एम्फौखौ बेव दोनजोब्बा मालाय खान्थाल बिलाइयाव बानानै एम्फौआ फिथोब थोबो आरो सानफा एफा मोनायाव थोबगोन सानावबो थोबगोन बिदि फिथोब लुनानै मालाय गावसोर सिङाव थायो आरो ओमफ्राय बेखौनो उनाव सानथामसो बा सानब्रैसो दोननानै जोङो बेखौ फिथोबखौ खायो आरो खानानै जोङो फिथोबखौ खानानै दसे दोनो ओमफाय दोननानै जोङो फिथोबखौ उनाव जिरो आरो राबा ओमफ्राय दाना थोबगा खांब्ला जोङो जिरबाय गावसोर थोबखांब्ला राबा जिरबाय आरो जों फिथोबखौ ओमफ्राय बिफांनि बे खान्थाल बिलाइनिफ्राय जोङो खानानै खादाफोराव दोनबाय आरो ओमफाय दोननानै दाना जोङो बेखौ जिरनानै एम्फौखौ दिहुनफिनबाय ओमफ्राय एम्फौखौ दिहुननानै जोङो बेखौनो एम्फौखौ जाबाय आरो ओमफ्राय फिथोबाथ' आलागा जाबाय एम्फौखौ आलागा जों दिहुनबाय ओमफ्राय फिथोबखौ जोङो फोरानबाय आरो बेखौ जोङो आलागा फोरानै फोरानै दोनबाय आरो जेनेबा जों बे फिथोबखौनो जेनेबा जोङो एम्फौखौथ' जानोसै बा हाथाय बाजाराव फाननोसै ओमफ्राय जोङो फिथोबखौ जेनेबा फोरानबाय थानानै जोङो न'आव जोङो इन्दि जेनेबा लुबा लुबाय खुन्दुं ओमफाय लुवाबा जोङो हाथायफोराव फानहरबाय आरो बिदि ओमफ्राय दानि बोथोरावथ' बांद्राय जेनेबा इन्दि खुन्दुंनि सिखौ गामिफोराव दानायानो जाखाला फ्राय ओमफाय जोङो दा गोबाव सम सोरबा न'खरसे न'खरनैया दाबो जेनेबा बे फिथोबनि खुन्दुंखौ लुयो आरो इन्दि लुयो ओमफ्राय ओमफ्राय दाथ' सोरबा सोरबा लुयिफोरा फाननाय जायो आरो ओमफ्राय बेनि दामा दा गोबां जाबाय ओमफ्राय दा एम्फौनि दामाबोथ' गोबांआनो थांबाय आरो सेजौ बा गुजि नङाबा दाइनजि फवा जाहैयो आरो बेनि दामा एम्फौनि दामा ओमफाय बेखौ जोङो जाबाय बा हाथाय बाजाराव फानबाय आरो बेखिनियानो एम्फौनिया आं एसे मिन्थिनाय ओमफ्राय आंथ' खिन्थु एम्फौनि थाखाय बे फिथोबखौ खुन्दुं लुनाय जाफेराखै आं खिन्थु खुननिखौसो एसे लुनो मोनदोंमोन आबैमोनजों सोलोंनानै आं एम्फौनिखौ जेनेबा खुन्दुं खालामफेराखै आरो ओमफ्राय आंनि मेगनावबो नुनाय जाथ'आखै